सब ठीक हय की हाल चाल यऽ केना की कहाँ जाइत छियै हँ ठीक हय सब बढ़िआँ सब ठीक छै तब जाउ कोनो दिक्कत कोनो दिक्कत नहि छै जाउ ने जाउ कोनो दिक्कत नहि यऽआ गड़ी हँ गड़ी हम अहाँके भेजब जाउ ने अहाँ नहि वहाँ रहब ने हँ रास्ता पेरा ठीके छै अहाँ रहब ने अहाँ बादमे हम देखै देब हँ बहुत पुलिस छै बहुत अथी छै मंदिर छै बहुत चीज छै बुझलिऐ बहुत मंदिर नहि नहि कोनो चीज दिक्कत नहि होएत कोनो चीजके दिक्कत नहि होएत बुझलिए कोनो चीज दिक्कत नहि होएत छै ईसब चीज हँ पहाड़ अहाँ घूमए लऽ कतहुँ जाइत छियै अहाँ कतऽ जेबै घूमए लै हँ पहाड़ हँ तऽ ओनऽ पहाड़ आर छै दोकान दौरी आर र सब चीज छै मंदिर छै बढ़िआँ से देखबै अथी करब बुझलिऐ हँ बढ़िआँ से देखब हँ पता छै अहाँ बढ़िआँ से जाउ होयब आ रहब ने रहब मंदिल आर छै खूब छै पुलिस मारि पुलिस नहि नहि चोरी तोरी किछु नहि कहली चोरी तोरी किछु नहि होएत से सब किछु नहि होएत रोड बढ़िआँ छै जाउ बुझलिऐ रोड बढ़िआँ छै रोड बढ़िआँ छै जाउ हँ जाउ पता लगाके कहब जाउ अहाँ खबरि करब हँ हँ ब्यबस्था नहि यऽ ब्यबस्था नहि यऽ मंदिलमे तऽ हम नहि रहब मार पुलिस ओलिस रहैत छै नहि रहब ओहिठाम लिअ हँ से नहि रहब नहि नहि आगू नहि बढ़एके काम छै नेपाल छै देखि सुनिके चलब हँ हँ जाउ ने नेपालमे मंदिल आर सब किछु छै सब सही ढङ्ग छै पुलिस मार पुलिस सब रहैत छै दोकान दौरी छै ओहिठाम रहएके ब्यबस्था नहि छै बुझलिऐ ब्यबस्था नहि छै ठीक छै रखैत छी